मैं किसी भी व्यक्ति को जो अभी नया नया योग कर रहा है उन्हें यह सलाह दूँगा कि जैसे आपने इस नए योग को चालू किया है तो इसे आप कभी भी नहीं छोड़िएगा क्योंकि योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है जैसे हम प्रतिदिन योग करते हैं तो हमारा शाररिक एवं मानसिक विकास होते रहता है जिससे ही हमारा बहुत ही अच्छा रहता है और हम अपने जीवन में बिना किसी रोग की ही सफ़लता को प्राप्त कर पाते है इसलिए हमें योग को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए योग एक साधना है जिसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए एवं अगर से हमें योग में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती हो और कहीं भी योग के आसन ना आते हो तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेना चाहिए जो की योग में बहुत ही अच्छे तरीके से परिपूर्ण है और हमें दूसरों की एवं बड़ों की सलाह भी लेनी चाहिए